राजस्थान में मुख्तलिफ़ समूदायनि में वांझायलु ॿारनि जेके तालीम लाइ कोशिशूं ऐं जफ़ाकशूं करे रहिया आहिनि उन्हनि जे लाइ हो अॻिते वधण जा तमामु उञियाण मौजूदु आहिनि जंहिंमें सरकारी सतह ते स्कॉलरशिप ऐं उन्हनि खे मिलण वारियूं इंटर्नशिप शामिलु आहिनि आला तालीमु खे वाधारो ॾियण जा चंङा ई पहेलू ऐं कार्यक्रम हली रहिया आहिनि असांखे सरकार खां जेका सूबा जी सरकार आहे तंहिंखे इहे मिनथू करणु घुरजनि की उहे सूबेई सतह ते या राजस्थान जे शिक्षा जे खेत्र में अहेड़ियूं स्कीमूं या अहिड़ा कार्यक्रम प्रोजेक्ट आणे जंहिंसां ॿारनि जे अंदरि इक्लाकी ऐं उन्हनि जी हिक किस्मु जी महारथी तकनीकी योग्यता में वाधारो थिए असांखे समाजी सतह ते बि हिन किस्मु जा कार्यक्रम करणु खपिजनि